ओम हेल' औ गय फुलियाथ' आंनाव अजसस्र' गय फुलि दंलै थारमाने माने आं दा गैयाब्लाबो दस बिगासोखौ गायबाय ओमफ्राय माखासे थाइबाय फुलिखौ फानगोन फाननाया दाम गोरोबोब्ला फानो दाम गोरोबोब्ला फानो माने फांसेयाव सत्तुर साइद बेबादि लायो आं है मेरला दं मेरला दं लांफैनो हागोन थारमाने आं आं गायनांगौखौ गायखाबायथ' आमफ्राय दा बे बाखिआ आग्लायनानै दं नालाय आमफ्राय गायसनो आङो माजे माजे थैनाय थैनायाव गायनाय माने आंना ओरैबादि सय फुट सय फुट डिसटेन्स लाइन खरि थारमाने औ औ माने माने डिसटेन्सआनो बेनोखा नालाय बार' ओमफ्राय फुट सय फुट सय फुट आव गायोब्ला माने थसे थैयोब्लानो हंलाला जायोना बार' फुट डिसटेन्स जाहोयो ओंखायनो सय फुट लायो आं आमफ्राय बाहाय आङो औ औ नों लांफैयोब्लानो मोनगोन जेब्लाखि लांफैया खोनाबाय जेब्लाखि लांफैया मोनगोन आमफ्राय दामा खिन्थु साथि थाखानि खम गैया बेनोआरो औ आदसा आदसा नों गोसोबायदि लांफैनो हागोनआरो खिन्थु फैसाया बाखि जानाय नङा नगद केस मिन्थिबाय औ आं बाखि खारबार गैया नगद नगद ओम दे दे